سارے سارے اسلام تو دنیا میں بہت ہے جو ہم کو اچھا لگتا ہے علامہ اقبال مرزا غالب ان لوگوں کا شاعری ہم کو بے حد پسد ہے بہت اچھا شاعری اس کو آتا ہے بہت مست مست شاعری بولتے ہیں اس کا شاعری ہم کو بے حد پسند ہے بہت اچھا ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اسی کا شاعری گاتے رہتا ہے بولتے رہتا ہے سنتے رہتا ہے ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا شاعری وہ بہت اچھا بولتا ہے ساعری اس کا شاعری بہت غضب ہے اور مرزا غالب کا بھی بہت اچھا شاعری ہے بہت اچھا بولتا ہے اور بہت اچھا ایک نظم لکھے تھے لب پہ آتی دعا بن کے تمنا میری یہ نظم لکھے تھے علامہ اقبال بہت اچھا لکھتے بھی ہے بہت اچھا شاعری بھی گاتے ہیں شاعری بھی بولتے ہیں اس کا شاعری ہم کو بہت پسند ہے اور بہت اچھا شاعری بولتا ہے ہم کو بے حد بہت زیادہ سے زیادہ پسند ہے تو انہیں دونوں علامہ اقبال اور مرزا غالب یہ دونوں بہت اچھا شاعری بولتے ہیں اور شاعر اسلام تو بہت ہے سب کا اچھا لیکن زیادہ اچھا ہم کو لگتی ہے یہ علامہ اقبال مرزا غالب ان دونوں کا شاعری بہت بے حد پسند ہے ہم کو بہت اچھا بولتا ہے شاعری اتنا مست ہے اس کا شاعری جو ہم سنتے ہیں اس کو یاد بھی کرتے ہیں گاتے ہیں شاعری بولتے ہیں اسی کا شاعری کیونکہ وہ شاعری بہت اچھا بولتا ہے اس کا بولنے کا انداز ہی الگ ہے انداز بہت اچھا ہے اردو بہت اچھا بولتا ہے اردو اتنا میٹھا آواز سے بولتا ہے بہت مست بولتا ہے اردو اردو میں ایک نظم لکھے تھے بہت اچھا شاعری گاتے ہیں ساعری بولتے ہیں اور بہت اچھا ہم کو بہت زیادہ سے زیادہ پسند ہے تو مرزا غالب علامہ اقبال ان دونوں کا بہت زیادہ پسند ہے ہم کو اور ہم زیادہ تر اس انہیں دونوں کا شاعری ہم سنتے ہیں اور شاعری ان دونوں بہت اچھا گاتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں شاعری جو سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے پیارا آواز سے بولتا ہے اس کا اردو بہت اچھا ہے ایک دم سے بہت اچھا ہے بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہیں اسی کا شاعری سن رہا ہے گا رہا ہے بول رہا ہے تو ہم کو بہت اچھا ان دونوں کا شاعری لگتا لگتی ہے اور ہم زیادہ تر سنتی ہوں تو علامہ اقبال مرزا غالب کا ہی شاعری سنتی ہوں اور بہت اچھا وہ شاعری بولتے ہیں اور اردو بھی بہت اچھا بولتے ہیں اور اس کا اردو بھی ہم کو پسند ہے بہت اچھا بولتے ہیں اور شاعری بھی پسند ہے وہ شاعری بھی بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسی کا شاعری بہت پسند آتے ہیں اردو پسند آتے اردو بول بولتے ہیں وہ تو اس کا اردو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بہت اچھا سے بولتا ہے وہ شاعری بھی بولتے ہیں تو بہت پیارا لوگوں کو لگتا ہے تو اسی طرح ہم کو بھی بہت ان دونوں کا شاعری بے حد پسند ہے اردو پسند ہے بہت اچھا شاعری بہت اچھا بولتے ہیں اردو بھی بہت اچھا بولتے ہیں بہت سارے لوگ اسی کا شاعری سنتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اسی کے طرح اردو بولتے ہیں بہت پیارا آواز سے وہ اردو بولتا ہے بہت میٹھا آواز سے شاعری بھی بہت اچھا بولتے ہیں ہم کو پسند ہے تو انہیں دونوں علامہ اقبال اور مرزا غالب کا شاعری ہم کو بہت پسند ہے